हैलो नमस्ते नमस्ते जी बोलो आं जी आं जी अच्छा अच्छा तां भी तुसें आपूं औना पौना ते तुस अप्वाईंटमेंट लेई लैयो क्योंकि इंया में तुसेंगी सुनाई निं सकदी ना दोआइयें दे बारै च ते भी दिक्खियै पता लग्गना भी तुस कदूं तगर आह्गे ते भी में चैक करनी आं ते भी गै पता लग्गना अच्छा कोई निं फ्ही तुस आयो ते गल्ल करी लैगे आं माइग्रेन दी प्रॉब्लम ऐ ते कुदै होर बी चैक कराए दा तुसें पैह्लें जां फर्स्ट टाईम ऐ अच्छा अच्छा कोई निं कोई निं मेरी क्लीनिक इत्थें गै सिटी गै तुस आयो ते अप्वाईंटमेंट करायो ते में चैकअप करी ओड़गी घरेलु लाज़ ते में नेईं सुनाई सकदी ते तुसें आपूं गै आना पौना ते भी गै मेरी क्लीनिक आई जायो तुस ते फिर गै देनी दोआई इंया नेईं देई सकदे अच्छा फ्ही दस्स बजे तगर क्लीनिक खुु'ल्ली दी होंदी ते तुस नंबर लोआई लैयो ते बाद में उत्थें बैठी दी होनी दिक्खी ओड़गी अच्छा होर कोई प्रॉब्लम ते निं ऐ आं ते बड़ियां पीड़ां न ते तुस आवेओ कोई गल्ल निं ऐ करी लैगी चैक दूर ग्रांऽ दा औना होंदा थुआढ़ा ग्रांऽ केह्ड़ी साईड ऐ ग्रांऽ अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं तुस इक्क दिन पैह्लें आई जायो ते तुस फ्ही दूऐ दिन चैकअप कराई लैयो डॉक्टर गी ते मेरी क्लीनिक खु'ल्ली दी होंदी ते तुसें सबेरै दस्स बजे आना पौना की के भी नंबर लग्गी जान भी लेट होई जंदे नी फीस ओह् भी दिक्खी लैयो तुस आवेओ ते स्हेई पैह्लें फीस इयै दौ सौ रपेआ होनी अं ठीक ऐ ठीक ऐ